नमस्ते हमके सर लेपटॉप लेने की चाहत है तो आप बताइए पहले अपना दाम कितने कितने दाम का आपके पास लैपटॉप है बजट हम क्या बताएं कितना हमारे पास है कितना नहीं आप बताइए आपका दाम कितना है पचास हजार से ले कर एक लाख तक है हाँ जैसे हम लोन ले रहे हैं आपके पास लोन ले कर लेंगे तो आप कितने का देगा आप कितने घरे में दें देंगे लोन से नहीं लेंगे तब आप बताइए जल्दी से

आप बताइए जितना जल्दी होगा जैसे बताएंगे उतना जल्दी से हम ले कर आएँगे आपका

तो चलो ठीक है मैं इतना दे देता हूँ जोन बाटे है साठ हजार वाला हमको चाहिए लेपटॉप एक लाख वाला नहीं लेपटॉप चाहिए हाँ सात हजार के है हम बोलो हम लेके लेपटॉप जो बाटें है आडर एक एक लाख साठ हजार के आप बोले ना और दूसरा कोई कम का नहीं है और दूसरा कोई कम और दूसरा कोई कम का हो तो बताओ दो हजार का और उसके ऊपर एक लाख का है साठ हजार का है दो हजार का है और तीस हजार पैंतीस हजार चालीस हजार का नहीं है साठ हजार पता चला लोकल है ले ली जो बाटें वो ना सही जाता है तो हमारे लेने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा सर अगर बीच में जितना लोकल देते हैं अगर अब ना सही जाए तो हम तब क्या करेंगे बीस हजार भरे में मिल जाई बीस हजार भरे में मिल आएँ हाँ तीस हजार भरे में मिल जाए तो हाँ तीस हजार भरे में मिल जाए तो ठीक है मैं लेके आता हूँ पैसा ले लेता हूँ ना ठीक है दस मिनट आधा घंटा टाइम लगेगा हम आपके पास आ जाएँगे हम ले कर आप दे देंगे ना हाँ